यदि बात की जाए गाँव में सिंचाई की सुविधा की तो गाँव में सिंचाई की सुविधा बहुत कम है और यदि देखी जाए तो नहर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे खेतों में सिंचाई होती है और यदि हम बात करें हालातों की तो यहाँ पर अच्छे और बुरे हालात हैं संचित भूमि में हमें विभिन्न प्रकार की फ़सलें उगाने के लिए मदद मिलती है जिसमें गेहूँ चावल मक्का बाजरा हैं लेकिन फिर भी हमें पानी की असुविधा होती है